हँ हेलो हँ अहाँसभके अहाँसभके गाममे कोन कोन पर्व होइ छै आओर कोन कोन सभ होइ छै छठि दीपावली कोना कोना मनबै दीपावलीमे कोना की सभ होइ छै

हँ आओर कोन कोन पर्व होइ छै सुनै छिए अहाँके गाममे भरदुतियासभ होइ छै एहिसभ भरदुतियासभ की छिए आओर आओर कोनो पर्व होइ छै जकर बारेमे अहाँ विशेषता बता सकै छिए दुर्गा दुर्गा पूजामे की सभ होइ छै एहिके बारेमे बता सकै छिए

सुनै छिए दुर्गा पूजामे अहाँसभके इलाकामे बलिप्रदानसभ होइ छै एहिसभके बारेमे की विशेषता सभ छै सुनै छिए जे अहाँसभके इलाकामे दुर्गा पूजामे भसानमे बहुत धूमधामसँ होइ छै एहिसभके बारेमे की विशेषता बता सकै छिए आओर कोनो पर्वके बारेमे बता सकै छिए विशेषता अहाँ तऽ बताबिऔ आओर कोन पर्व छै एहन जे ओहिके बारेमे अहाँ दू शब्द कहि सकै छिए

अच्छा ठीक छै तब आब हमहूँ सभ एबै तऽ घूमै फिरै लए ठीक छै